जॾहिं ॻाल्हि पंहिंजे शरीर खे ठीक करण जी ऐं पंहिंजे इलाज जी अचे थी त आयुर्वेद बीमार बीमारीअ जो लक्षण जे उन जो कारण जे इलाज कंदो आहे जेका पंहिंजे अंंदरु बीमारी हले थी उन जो इलाज कंदो आहे ऐं ॿी तर्फ़ु ॾिठो वञे त होमियोपैथिक पाण जे शरीर खे मज़बूत ठाहिण जो इलाज करे थो ऐं ॿई दवाऊं कमु ऊअं ई थियूं पर पंहिंजे शरीर में का बीमारी आहे केरु बीमारी केतिरे टाइम खां हले थी त पाण खे उहो ख़बर कोन पवंदी आहेव त उहो दवाऊं थोरो धीरे धीरे असरु कंदियूं आहिनि ऐं का का बीमारी एॾी वॾी हूंदी आहे त हुन जो इलाज बि थोरो धीरे धीरे हलंदो आहे होमियोपैथिक ऐं आयुर्वेदिक दवाउनि जे विच में टीह मिंटनि जो या कलाक जो समय रखणु खपे ऐं होमोपैथिक जूं दवाऊं बि सुठियूं थींदियूं आहिनि पर हिन जो इलाज पूरी दुनियां भर में हले पियो ऐं पूरी दुनियां होमोपैथिक जो इलाज ई वठंदी आहे हिननि खे इहा ख़बर कोन्हे त आयुर्वेद असांजे अंदर जेको सूर थींदो आहे उहो मिटाए थो ऐं आयुर्वेदिक दवाऊं शारीरिक ऐं मानसिक तरह सां शरीर खे ठीकु कनि थियूं ऐं पाण खे स्वस्थ रखनि थियूं ऐं आयुर्वेदिक जूं दवाऊं लॻिभॻि पंजुटीह सालनि खां पहिरीं हलनि पियूं होमियोपैथिक होमोपैथिक दवाउनि खे वठण सां ठीक त थी वञूं था पर पोइ उहो सूरु वरी उथी अचे तो बार बार उहो सूर थिए थो उहो सूरु पंहिंजे जड़ सां नथो निकिरे ऐं आयुर्वेदिक दवाऊं वठूं था त पंहिंजो उहो सूरु जड़ सां निकिरी थो वञे ऐं पंहिंजे जेका बि अंदरु बीमारी थींदी आह्र उहा निकिरी थी अचे त पाण मञी था सघूं त आयुर्वेदिक दवाऊं फ़ाइदेमंदि आहिनि ऐं अस्पतालनि लाइ बार बार धका खाइण खां इहे ईयुर्वेदिक दवाऊं तमामु सुठियूं आहिनि